आम तौर ते जेको आम तौर जेको बि समाचार यां अखबार ईंदो आहे हुन में त हिंदी न्यूस पेपर में जेको एडीटोरीअल वारो खंडु आहे हू जाम ई सुठो हुंदो आहे हुन एडीटोरीअल वारे खंड में सॼी डीटेल ॾिनल वेई हूंदी आहे जेको बि केस हुजे कहिड़ो बि केस ऐं कहिड़े बि तरह ई अगरि समाचार यां उन जी जेकी बि ख़बर आहे हू अगरि छपिजी रही अ त एडोटीरियल एडोटीरिअल वारे पेज ते हुन जी सॼी डीटेल हुन जी पास हिस्ट्री पहिरियों जेको बि क़िसो हींअर जो क़िसो आहे यां छा थींदो हू सभु एडीटोरिअल वारे पेज में ॾिनलु हूंदो आहे द हिंदू न्यूस पेपर प्यॉर इंग्लिश में हूंदो आहे हुन जी लिपी इंग्लिश रहंदी आहे परि जेको हुन में एडीटोरिअल वारो हिसो जंहिं में हुनि जो पहिरियों जो हींअर जो ऐं अॻियां छा थियण वारो आहे हुन सभिनि जी डीटेल हिकु हिकु लाइन ने की सवली तरह लिखियल हूंदो आहे हिंदू न्यूस पेपर जो जेको एडीटोरिअल पासो जंहिंजा लफ़्ज़ थोरा ॾुखिया हुंदा आहिनि ॾिघा हूंदा आहिनि पर समुझ में अची वेंदो आहे हुन जी भासा चा में सुठी रहंदी आहे